اگر پہلے کے مقابلے میں بات کی جائے تو اس ٹائم اس وقت میں قلم سے لکھنا بالکل پسند نہیں کرتا برخلاف اس کے پرانے دور میں میں قلم ہی سے لکھا کرتا تھا اور اسی سے لکھنا میری رائٹنگ صحیح تھی ابھی اس وقت حالات کے بدلتے ہوئے مجھے رائٹنگ کرنا اور مجھے ٹائپنگ کرنا بہت پسند ہے ٹائپنگ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ایک فن بھی ہے جو انسان ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے اور اس فن کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ماشاء اللہ میری ٹائپنگ پہلے سے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور اس سے ٹائم کم لگتا ہے اور اس سے مستقبل میں کوئی جگہ ملنے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں یہی ساری چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے میں اپنے اندر ابھار پیدا کرنا چاہتا ہوں اور میں اب قلم میں پہلے کے مقابلے میں اگر بات کی جائے تو پہلے کی طرح میری رائٹنگ نہیں رہی پہلے جس طرح میری رائٹنگ تھی وہ نہ لکھنے کی وجہ سے ساری رائٹنگ ہی میری ختم ہو گئی ہے تو اب اس چیز میں میں سدھار لانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں قلم کے ذریعے سے اپنی رائٹنگ کو سدھاروں لیکن آج کل کے موبائل کے دور میں اس رائٹنگ کو سدھارنا بڑا مشکل ہے تو میں ٹائپنگ کرنا اور موبائل کے ذریعے سے ٹائپ کرنا اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ٹائپنگ کرنا پسند کرتا ہوں